मूंखे हमेशा घुमणु फिरणु जो शौक़ु रहिंदो आ हिनु करे मां सफ़रु ते निकरी वेंदो आहियां चंङनि पहाड़िनि जॻहियुनि ते वेंदो आहियां जिते मूंखे ॾाढी शुद्ध हवा मिलंदी आहे ऐं उते ईअं महिसूस थींदो आहे ज॒णु मां सुर्ॻु में अची वियो आहियां पहाड़िनि ते हमेशा रहणु सां सिहत बि सुठी रहंदी आहे ऐं उते असांजो जेको बि सोचु आहे वीचारु आहे ॾाढी सुठी रहंदी आहे ऐं उतां जो खाधो पीतो बि पौष्टिकु वांगुरु लगं॒दो आहे पौष्टिकु आहारु जिनि खे चयो वञे ऐं जा माण्हुनि जो पोशाक बि ॾाढी वणंदी आहे मूंखे ऐं मां हुननि पोशाकूं पाए करे फ़ोटू कढाइणु जो बि शौक़ीन आहियां ऐं मुंहिंजो बि॒यो शौक़ु आ बैट बॉल जंहिं खे क्रिकेट चवंदा आहिनि हुननि खे बि मूंखे ॾिसण जो मुंखे शौक़ु आहे चंङियूं ही मां इंटरनेशनल वन डे मैचियूं ॾिठियूं जंहिं में असांजे श्री सचिन तेंडुलकर श्री धोनीअ खे ॾिसणु लाइ मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हू हिकु अहिड़ा कैप्टन आहिनि जिनि हिन क्रिकेट मैच जे सॼे विश्व में प्रसिद्ध आहिनि ऐं हुननि जी जेका बि क्रिकेट मैच में योगदानु आहे उहो हमेशा यादि कयो वेंदो मुंहिंजा इहे ॿई ॾाढा सुठा रांदीगर आहिनि जेके क्रिकेट मैच खे हेॾे ओजु ते वठी आया आहिनि मुंहिंजो टियों शौक़ु आ चग मां गाना ॿुधंदो आहियां झूनिनि पिक्चरनि जा सुठा सुठा गाना जेके मधुर गाना आहिनि जंहिं जो संगीतु बि ॾाढो मधुर हूंदो आहे ऐं उहे ॿुधी करे मुंहिंजो मन ॾाढो प्रफ़ुल्लित थींदो आहे